हांव दिपिका पादुकोनाक मेळून विचारपाक सोदतां ताचो ब्युटी सिक्रेट कितें तो इतलो नॅचरल ग्लो आसता ताच्या तोणार म्हाका ताची स्मायल बरी दिसता ताची हायट म्हाका लायक जाता सो हांव ताका विचारपाक सोदतां ब्युटी सिक्रेट कितें तो तेगेलो आनी तेगेलो डायट कितें डायट कितको मेनटेन करता तो सकाळी ब्रेकफास्ट लंच आनी डिनर कितें खाता कितें करीन मेनटेन करून दवरताय आपणाली बॉडी कितें करून फीट रावता तेगेलें योगा मागीर जीम करता जाल्यार ते कितें करून फिट रावपाक इतलें फीट कितकून रावता तें हांव ताका इचारूंक सोदता मेळ्ळें जाल्यार ताचो ब्युटी सिक्रेट